हालांकि मेरी बहुत सारी पसंदीदा फ़ोटोग्राफ्स हैं परंतु मैं आप को ऐसे एक अपने सब से पसंदीदा फ़ोटोग्राफ के बारे में बताना चाहूँगा जब मैं कक्ष बारहवीं से पास होने की एक साल पश्चात मेरी एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ था तो उस दौरान मैं एवं मेरे चार मित्र वाराणसी की ओर गए थे जहाँ हम ने गंगा घाट काशी घाट एवं बाबा विश्वनाथ के मंदिरों की पूजा अर्चना एवं आराधनाएं की हैं उस दौरान हम ने काफ़ी सारी तस्वीरों को खींचा था जिस में सबसे पसंदीदा हमारी एक तस्वीर थी जो कि हम ने अस्सी घाट पर मौजूद शाम के समय हो रही आरती के दौरान लिया था उस तस्वीर में मैं मेरे चार प्रिय मित्र एवं उनके साथ चार और ऐसे लोग आ चुके थे जिन्हें हम कभी भी नहीं पहचानते थे लेकिन वह सिर्फ़ कुछ ही पलों में केवल एक घंटे से दो घंटे के पीछी हमें ऐसा लगने लगा कि हम उन्हें बहुत ही पहले से ही पहचानते हैं उस में से मेरी एक लड़की मित्र भी मौजूद थी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ऐसे में कई सारे ऐसी तस्वीरों को एवं पलों को साझा किया गया जो कि मुझे आज भी याद है और उन मित्रों से मैं दुबारा कभी भी नहीं मिल पाया जिस के वजह से वह मेरी सब से पसंदीदा तस्वीर आज भी बनी हुई है